हमरा लगैत अछि जे इसकुलमे सन्तुलन होबाक चाही बेवसाइक शिक्षा आओर अन्य शिक्षाके बीचमे अहाँ बच्चाके सओमेसँ पचास सोलह आनामे से आठ आना ओकरा बेवसाइक शिक्षामे दिऔ आओर बेवहारिक शिक्षा भी दिऔ तहन शिक्षाके असली अस्तित्व बाहर हैत